मैं पढ़ाने का कार्य करता हूँ मुझे इस पर गर्व और अभिमान है क्योंकि ये जो पढ़ाने का कार्य है इसमें सबसे मेन चीज ये है कि जो आने वाली पीढ़ी है जो संस्कृति है वह जो सही दिशा में जाती है हम देखते हैं कि कई बार अज्ञानता के कारण क्या होता है व्यक्ति जो है वह गलत कार्य करता है और जीवन खराब कर लेता है पर जो मेरा कार्य है जिसमें मैं व्यक्ति को पढ़ाता हूँ शिक्षा देता हूँ जीवन उससे वह अपना जीवन बनाते हैं और साथ ही साथ आने वाले जीवन में भी वह कोई गलत कार्य नहीं करते हैं क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मात्र साधन है जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और वह उस उसको देख के भी अन्य लोग सीखते हैं तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि जिन विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है आज वह बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर कार्य कर रहे हैं कोई बैंकिंग सेक्टर में है कोई उसमें अपने बैंक में है टीचर में है कोई फौज में है कोई आई टी आई में चला गया है तो मुझे बहुत अभिमान होता है जब भी वो मिलते हैं तो प्रेरणा प्रद मतलब वह देश का विकास भी कर रहे हैं देश में जो सही चीजे हैं वह कर रहे हैं और कुछ जीवन में कुछ नहीं बने हैं तो वह अच्छे व्यापार कर रहे हैं व्यवसाय कर रहे हैं पर वो गलत कार्य नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि जो शिक्षा मैं देता हूँ विद्यार्थियों को और मुझे गर्व है कि मैं शिक्षक हूँ जिससे कि विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं बहुत अच्छा लगता है